अगर हम बात करें अपने ज़िले के कुछ स्थानीय मीडिया आउटलेट की तो वैसे तो स्थानीय मीडिया आउटलेट बहुत हैं लेकिन उनमें से कुछ जो है वो है जैसे दूरदर्शन राजस्थान है डी डी राजस्थान है ई टी वी राजस्थान है इंडिया न्यूज़ है राजस्थान है जन टी वी राजस्थान है यह कुछ लोकप्रिय चैनल हैं और अगर हम बात करते हैं के ये समुदाय को कैसे सूचित करती है अपनी कोई समाचारों को कैसे सूचित करती है तो आज के युग में घर घर में टी वी है और डी टी एच केबल टी वी घर घर में है तो यह जो न्यूज़ मीडिया है यह हर घर में न्यूज़ समाचार देखे जाते हैं तो समुदाय और जानकारी समुदाय को ज़िले की जानकारी सारी न्यूज़ चैनल के माध्यम से होती है अगर हम बात करें के स्थानीय समाचार पत्र कौन से हैं तो स्थानीय समाचार पत्रों की बात करते हैं तो जैसे दैनिक भास्कर है राजस्थान पत्रिका है यह राजस्थानी समाचार पत्र है इनके माध्यम से भी लोगों को ज़िले में क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिल जाती है अगर हम बात करते हैं कि मीडिया को किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो मुझे लगता है के शिक्षा पर स्वास्थ पर और रोज़गार पर ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं जिस पर मीडिया को ध्यान ज़रूर देना चाहिए